पिछले कुछ सालों में भारतीय एंटरटेनमेंट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है जिससे इसमें सबसे ज़्यादा योगदान टी वी का मोबाइल का लैपटॉप काफ़ी साधन खुल चुके हैं तो इससे मनोरंजन का काफ़ी जो है क्रेज़ बढ़ चुका है और एंटरटेनमेंट के लिए सबसे लोकप्रिय है वो है मोबाइल इसमें यूट्यूब है फ़नी वीडियो भी देख सकते हैं हम और सिनेमा हॉल भी है उनमें भी जाके हम एंटरटेनमेंट कर सकते हैं मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन यही है घर में बैठके भी हम मोबाइल पे टी वी पे लैपटॉप उसपे भी देख के मनोरंजन कर सकते हैं